जब मुझे किसी भी लम्बी बाइकिंग ट्रिप पर जाना होता है या टूर पर मैं जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी ख़ास बातों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे कि हम अपने दूर दराज़ ट्रिप पर जाते हैं तो हमें सब से पहले ईंधन की व्यवस्था करनी होती है ताकि रास्ते में अगर से कहीं भी ईंधन हमारे गाड़ी में समाप्त ना हो किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े इस लिए हम अपनी गाड़ी में पूरा ही पेट्रोल भरवा लेते हैं एवं थोड़ा पेट्रोल अपने साथ भी ले कर ही हम जाते हैं अपने गाड़ी के सभी पार्ट्स को सही करने के लिए हम थोड़े बहुत औज़ार भी लिए रहते हैं ताकि हमारी बाइक कहीं पर अगर से ख़राब हो जाए तो हम उस की मरम्मत ख़ुद ही कर सकें एवं हम खाने पीने के लिए भी अपने साथ कई सारी चीज़ें ले कर जाते हैं जिस से कि हमें रास्ते में खाने पीने की ख़ास समस्या का सामना ना करना पड़े साथ ही हम अपने साथ ऐसी लम्बी ट्रिप पर या फिर टूर पर जब भी जाते हैं तो सब से आवश्यक चीज़ पानी का बोटल अवश्य ही ले कर जाते हैं क्योंकि ऐसे दूरदराज़ में जब हम रास्ते में जाते हैं तो उस समय पानी हमें अच्छे तरीक़े से एवं साफ़ पानी सभी जगह पर मौजूद नहीं होता है जिस से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इस लिए हमें पानी के साथ साथ थोड़ा बहुत चिकित्सक वाले फ़र्स्ट ऐड बॉक्स को भी ले कर के हम हमेशा ही ऐसे दूर दराज़ वाले इलाक़े में ट्रिप के लिए जाया करते हैं